मबाइलाव आं इउटुबाव बिदिनो संनाय खावनायनि माबा माबि नायो बिदि ना बेदर संनायाव मा होयो मा होआ बेफोरखौ आङो नायनानै सोंलोनानै लायो आरो आं बिराद गोसोबो आरो नायनो ओमफ्राय बिदिनो सङो खावो होफ'बो बोरायाबो जानो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बिखौनो बार बार बिदि संनो थोनो आरो